नमस्ते मैम हम हमें चाहिए था फूल जी गुड़हल का गेंदा का रातरानी का यही सब चाहिए था गुलाब का फूल तालाब में हाँ वही है है चप व्यवस्था है हाँ है गमला है हमारे यहाँ दो ए तीन सौ तक दे दीजिए आप दो दिन में दे दीजिए कितना टाइम लगेगा ठीक है भिजवा दीजिए पाँच पाँच पाँच दिन में हो जाएगा

तो कैसे भेजेंगी आप तो धूप वगैरह लगेगा तो सूख जाएगा उसका पेड़ ठीक है कितने का दे रही देंगी आप पाँच सौ ज़्यादा पाँच हज़ार का ज़्यादा नहीं है कुछ कम कर दीजिए इसीलिए तो हम आपसे बात कर रहे हैं कि आपका पहचान है आप दे देंगी कम करके ज़्यादा है तभी तो आपसे कह रहे हैं चार हज़ार तक कर दीजिए चार हज़ार कोई ज़्यादा थोड़ी ना है कम नहीं है इतना तो ठीक ही है चलिए ठीक है नहीं आप वही फूल हमारा भिजवा दीजिए तीन सौ तक का वही ठीक ठीक है ठीक है पाँच दिन में भेज दीजिएगा अर उसको देखने के लिए पेड़ आदमी भेज दीजिएगा वरना सूख जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा ठीक है नमस्ते